कॾहिं कॾहिं कंहिं माण्हूअ खां कमु वठणु ॾाढो ॾुखियो थी वेंदो आहे इहे ई ॻाल्हि आहे जॾहिं मां कंहिं ऑफ़िसर पोस्ट थियुसि टेलीफ़ोन एक्सचेंज में त मुंहिंजे हेठां ॾह ॿारहं ॼणा जेके हुआ उहे कमु कंदा पर उन में हिकु माण्हू अहिड़ो हूंदो हुओ जेको ईअं चईजे में जेको डीठ हुओ बिल्कुलु कमु ॿुधंदो ई कोन हुओ ऐं घणे मांगे शराब पी ईंदो हुओ माना हुन शराब पी करे अचे हुन खे कमु करणु माना मूंखे हीअं लॻंदो भई हिन सां कमु कीअं कराइजे इन जे करे उन खे प्यार सां सम्झाए करे चवंदो हुउमि तूं जेकर अॼु इहे कमु पूरो कंदे त मां तौखे सुभाणे अधु अधु ॾींहुं तौखे मोकल ॾींदुसि अहिड़ी तरह ऐं ख़ासि करे उन खे चवंदुमि भई तूं ऑफिस में दारू पी करे न ईंदो कर छो दारू पीअण सां असांजे ऑफिस जो बि नालो ख़राब थिए थो पियो ऐं असांजो बि नालो ख़राब थिए पियो त कॾहिं कॾहिं त मञींदो हुओ पर कॾहिं कॾहिं उहा ई साॻिए डीठ पणो कंदो हुओ ऐं अहिड़ी तरह वरी मां हुन खां कमु वठंदो हुउमि असां सिंधियुनि जे करे असां हुन खे वधीक कुझु चयईं बि कोन सघंदा हुआसीं वरी असांखे पंहिंजो कमु कढाइणो हूंदो हुओ अहिड़ी तरह उन सां मां कमु कढाईंदो हुउमि मां